हलो जी सर मैं सतगुरु ट्रेवल एजेंसी से बात कर रही हूँ सर हमको अमरकंटक घूमने के लिए जाना है हाँ चार लोग हैं और कितने दिन में घूम पाएँगे दो से तीन दिन दो दिन में नहीं हो पाएगा नहीं अच्छा तो दो दिन में कितना रेंट लगेगा

अच्छा

हाँ तो और तो दस हज़ार दस हज़ार ज़्यादा है कुछ लैस नहीं होगा अच्छा तो रहने की वहाँ व्यवस्था है अच्छा तो गुरूद्वारे के लिए

अच्छा तो उसके लिए पहले बुकिंग करवानी पड़ेगी

अच्छा तो आप होटल का रेट और गुरूद्वारे की बुकिंग के बारे में जानकारी दे सकते हो लेकर हाँ अच्छा और होटल का रेट चलो ठीक है अब

ठीक है और अच्छा तो थोड़ा रेट कम कर लो ना उसका चार्जेज़ गाड़ी का आठ हज़ार ठीक है चलो ठीक है हाँ नहीं ठीक है तो फिर आप हाँ हाँ तो कौन कौन सी जगह घुमाओगे

हाँ अच्छा चार पाँच जगह हैं अच्छा हाँ ठीक है तो फिर आप चार जनवरी की बुकिंग कर लीजिए हमारी जसविंदर कौर नाम से

चार जनवरी से और अपना फोन नम्बर और नाम मेरे को व्हाट्सअप कर देना ठीक है मैं एक बार दोबारा काल लगा लूँगी आपको हेलो चार जनवरी से पहले हाँ ठीक है और पैसा एडवांस देना है या उसी समय हाँ ठीक है ठीक है थैंक यू सर जी थैंक यू सर